हैलो हां जी शाह् जी केह् हाल ऐ बस ठीक ऐ हां ठीक ऐ होर केह् बना दे ओ एह् साढ़े घर ऐ जागतै दा ब्याह् एह् प्रेम नाथ होर बोला ने एह् कुन्नैआं दा हां जी एह् महाराज ठाई तरीक हां जी ते ओह् महाराज टैंट ते हलवाई ते सारा जेह्ड़ा बी होंदा ना हां बरात जानी मतलब ऐ टैंट ते लाना नी हां ते ओह्दा ओह्दा साढ़ा ओह् पूरा जेह्ड़ा आना लोहाइयें दा जां जेह्ड़ा बी टैंट दा जां हून जेह्ड़ा रवाज दा डेकोरेशन करदे न हां उं'दा सारा जेह्ड़ा ओह् असें यूज तुसें गै करना भी दस्सो हां केह् स्हाब कताब ऐ कि'यां करना जां केह्

अच्छा ठीक ऐ होर हां अच्छा खरी ठीक ऐ ठीक ऐ अवा एह् पक्का करना ई अवा हां भुल्ली निं जाएओ हां इस आस्तै ठीक ऐ एह् तुसें ई करना ऐ सारा अरेंज़मेंट सारा ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ